हैलो ओला मां डिंपल केवलानी थी गिल्हायां पई मां तव्हांजे हितां हिकु कैब बुक कई हुअमि हाणे कैब जी लोकेशन मूंखे हिते ॿुधाए थी पई पर मूंखे हितां जिते मां ॿिठी आहियां उतां ड्राइवर ॾिसण में कोनि थो अचे पियो त तव्हां पंहिंजे ड्राइवर खे चयोसि की मां हिते झूलेलाल मंदर जे ॿाहिरि ॿिठी आहियां मूंखे हितां वठी करे कटनी स्टेशन तक छॾे जी